जियां मिगी पुच्छेआ गेदा ऐ कि तुस दपैह्री रुट्टियै केह् खन्ने ते राती केह् खन्ने तुस न्हारियै बारै च नी इनें पुच्छेआ पर चलो कोई गल्ल नेईं ते दपैह्री अ'ऊं खन्ने होन्ने महाराज लस्सिया दा गलास ते सरेआं दा साग ते कन्नै चौपड़ हां ते कन्नै ताज़ी ताज़ी सवेरे दी छा छोल्ली दी होंदी हुंदी जेह्की उसी चौपड़ तरह दी होंदी ते ओह् बड़ा मज़ा औंदा खाने दा गरगला दा चार बी होंदा कन्नै साढ़ै इत्थें ते राती तुस आक्खो तां रातीं केईं बारी अस राज़मां चाढ़ने होन्नें ते कन्नै भत्त राज़मां ते भत्त बी शैल चटनी बनाई लैने कुदै दड़ुनियें दी पूतना शूतना पाइरै अपने असें शैल दाड़ो होंदा साढ़ै बड़ा ते अच्छा ज्यादा सच्च सनां ते ज्यादा सरेआं दा साग ते टोडे चलदे चुल्ली उप्पर बनाए दे होंदे टोडे चुल्ली ङारा उप्पर टोडे सेकने ते करारे करी करी खाने नन्द आई जंदा खाने दा सच्च आक्खा'रनी संगध ऐ मिगी